हमरा पहिने जे पढ़लहुँ पढ़ाइ लिखाइमे पहिने तऽ नीक लागल जेकि जेना हिन्दी भेल मैथलिओ नीक लागल हँ इतिहासके हम पढ़ैत छलहुँ पहिले इतिहासमे हमरा बड़ मोन लागय तऽ आगाँ की भेलै एहिसँ पहिने की भेलै एहिके बाद की भेलै तऽ इतिहासमे तऽ हमरा बहुत नीक लागल लेकिन ओकरा बाद भेल जेकि ई सभ जे छै से ओकरा संस्कृत जे विषय रहै से हमरा पहिने नीक नहि लागय संस्कृत विषय हमरा कहियोसँ नहि नीक लागल लेकिन जखन हम पाँचवा छठासँ आगाँ बढ़लहुँ तकरा बाद हमरा संस्कृतके जखन ओ कहानीसभ पढ़ऽ लगलियै संस्कृतमे जेनाकि वायुस्तम्भ पति कथा भेल चाहे सुन्द उपसुन्द कथा भेल ई सभ जे सातमा आठमाके किताबमे जखन कविता कहानी ईसभ पढ़य लगलहुँ तऽ हमरा बड्ड नीक लागल पहिने तऽ हमरा बुझाए जे ई हमरा नहि हैत संस्कृत हमरा बुते लेकिन बादमे हमरा अति प्रेम ओहिसँ भेल आओर संस्कृतेसँ हम आगाँ चलि कऽ ओकर सभटा कार्य केलहुँ आओर संस्कृतेसँ एखन जे हम छी पूजा पाठमे सेहो हमरा संस्कृते भाषासँ तऽ हमरा बहुत नीक भऽ गेल हमरा बहुत अच्छा